आसनपर तऽ बैसिके कखनहु नहि योगा करै छी घुमिते टहलते हमर सभके योगा भऽ जाइए जतेक घुमि सकी जतेक काज कऽ सकी ओहीमे योगा हमर सभके होइए आगाँ कि बाजब अपनेँ बाजू